जोंनि जुनाद फुसिनाय दाउ अमा फुसिनाय आरो गोबां बायदि बायदि बायदि बायदि न'आव फिसिनाय जोङो न'आव बायदि बायदि दाउ अमा फिसिनायफोरखौ जोङो मोसौ अमा दाउ हांसो बोरमा गोबां जिब जुनादफोरखौ जोङो न'आव फुसियो आरो सैमा मावजि बेफोर गासैखौबो जोङो जोथोन लायो आरो गोबां नांगौफ्राव बाहायो आरो बे गासै बुस्तुफोरखौ जोङो फाननानै जोंनि नांगौ नांगौफ्राव बाहायो आरो जों गोबां बुस्तुफोरखौ फिसिनानै जोंनि नखर सोलिनाय जोंनि नांगौफ्राव गासैयावबो बाहायनाय बे गासै जुनादफोरखौ जोङो खस्त खालामानै लाबो जोङो फुसियो बेनिखायनो जों गासै नांगौखिनिफ्राव बे जिब जुनादफोरखौ फुसिनाय जायो जों नियाव दायो अमा दाउ हांसो आरो सैमा बेफोरो जोंनि न'आव दङ आरो सैमा मास सैमा मासे दं बे जोंनि सैमानि नामा जादों टारजोन जोंहानि सैमानि नुङा टारजोन ओमफ्रायो बेयो जा गाज्रिथार जोंहानि सैमाया टारजोना दलद थाथारा दुस्तथार बियो ओमफ्रायो दुस्थखायनो बुजायो आंजों बे टारजोना जोबोद दुस्थथार ओमफ्रायो मानै अमा दं जोंनियाव आदामन जाथारनोसै मानैबो लदब लदब मोजांथार ओमफ्राय मा दङ जोंनाव खैलार दाउ दं लकेल दाउ दं ओमफ्रायो थोरखि दाउ दं मोनथाम जाथनि दाउ दं जोंनाव दायो जोङो बेखौ गिदिर फेदेरनानै फानगोन आरो माखासेखौ जानोसै गोथाव संनानै ओमफ्रायो बे दाउ मानैखौ फाननानै माखासेखौ न'आव नांगौआव बाहायनोसै आरो माखासेखौ बुथारनानै जानोसै ओमफ्रायो दायो बे अमा मानैखौ गिदिर देरबा फाननानै जोंहा न'आव बायदिसिना खरस बायगोन ओमफ्रायो आरोबाव जोंहानि बै माबा मोनसे खामानियाव बाहायगोन बे दाउ अमाखौ फाननानै दायो मा खालामगोन मा मागोन गासैबो जोंनि दाउ अमा हांसो बोरमा फिसिनाय गासैखौबो जोङो न'नि नांगौआव बाहायनांगौ नालाय बेफोरखौ जों फाननानै न'आव बाहायनोसै तिरकि दाउआबो गिदिर जाथारबाय ओमफ्रायो खैलार मोसे दं बेखौहाय एसे मेजेम खालायनानै जानोसै ओमफ्रायो टार जोंनि मासे सैमा दं टारजोन बेनोबो होनोसै संनानै दायो टारजोनाबो दुस्थथार जोंना मालायनि न'आवल' थाङो बे टारजोना जोंना न'आवनो थाथारा दुस्थथार जोंना सैमाया टारजोना दायो संनान जानान टारजोननोबो होनोसै जानोसै आरामसे थानोसै